वामन गोविंद प्रभू मोये रघूनात दत्तात्रय नायक देसाय परेश नामदेव आजगांवकर देसाय अवदूत मूकूंद सिनाय कडकडे सुचीत रमेश प्रभू गांवकार